हमर नाम स्वेता कुमारी छै हम पूर्णिया विकाश नगर से बोल रहल छियै हम न्यू रेस्टुरेन्टसँ खाना आर्डर करने रहियै मशरूम रो मशरूम आओर नान जेकर पैकेजिंग बहुत खराब रहै जे हमर पास अएते अएते फट गेलै आओर यही चीज हमरापास खाना पहुँच नहि पाएल आओर हमरा अहाँसे निवेदन छै कि हमर खाना हमरा डिलेवर करबैऔ नहि तऽ हम कम्प्लेन करब